और जैसे कि अगर भारत में हम लोग रहते हैं तो हर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ये सारे सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है तो वैसे हम चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे हम लोग को ट्वेल्थ हो चाहे टेंथ हो हमें एक सब्जेक्ट हिंदी में चुनाव करना पड़ता है हाँ ये हमारे अगर यू पी बोर्ड में हम लोग यू पी बोर्ड में अगर हम लोग पढ़ाई कर रहें तो ये हम लोग के ऊपर होता है कि जा जो सारे सब्जेक्ट हमें लैंग्वेज में जो किस लैंग्वेज में हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने है हिंदी या इंग्लिश वो हम अपना चुनाव कर सकते हैं तो इसी से भारत के विकास में हिंदी को बनाया जा सकता है हिंदी में भारत का विकास बहुत ही बहुत ही ज़्यादा दिनों से है बहुत ज़्यादा पहले से है जो हिंदी का विकास वो संस्कृत से हुआ है हंदी हिंदी संस्कृत से शब्द से ही मिल कर बना है वो बहुत सारे हिंदी में संस्कृत के शब्द मिलते जुलते हैं और जो है हिंदुस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और हिंदी हमारे जो है राज्यभाषा हैं और मातृभाषा भी है मातृभाषा इस लिए क्योंकि जब हम बोलना सीखते है तो हम माँ सब से पहले माँ से जो शसब्द निकालते हैं वो भी हिंदी ही होता है तो हिंदी है जो हमारी एक हिंदी लैंग्वेज है जो एक हिंदी बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा है जो अच्छे से अच्छे लोगों को जो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो पढ़े लिखे होतें हैं ये सारे लोग जो है हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मतलब हिंदी इन लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ लेती है और अच्छे से हम लोग अपना भाषा में प्रयोग कर लेते हैं हिंदी भाषा का